आं जी आं सनेरा बोल्ला नै

अंजी सनाओ अच्छा अच्छा आं कोठी ते बनाई दी असें ते बेचनी ते ऐ ते तुस इक्क गल्ल करेओ कुदै घर आयो लायो चक्कर सस्ता सस्ता निं होंदा पैह्लें तुस घर आयो निं ते घर आइयै भी इद्द दूऐ कन्नै गल्ल बात करने आं ते दिक्खने आं ते भी अगर लैने दा मन होग घाटा बाद्धा होई जंदा एह् दरअसल एह् थोह्ड़ा पक्का ते कन्नै कच्चा ई समझो ते ओह्दे च इक्क पसारी ऐ चार कन्नै कमरे न ते कन्नै बाथरूम बी ऐ ते पानी नलके लग्गी पेदे लोआनै असें ते ओह्बी एह् कंप्लीट होने आह्ली ही ते आइयै आपूं नज़र मारी आयो कुदै आं बिजली उसी ठीक करने गी ला दा आदमी सद्दे दा हा बिजली आह्ला ते हून ला दा कम्म करने ई नेईं नेईं भैने इत्थें पाला पौंदा इत्त र लैंटर कुत्थें इद्धर टीन ई पाई दी एह् खरी भैन जी तां तुस आयो ठीक ऐ भी